हमर सभसँ प्रिय किताबए महाकिताब जेकरा ग्रन्थ रामायण कहल जाइए आओर रामायणमे पढ़िके हमरा इएह नीक लागल जे भाय अगर साथ हुअ तऽ दुनिआमे नाम कमाओल जा सकयए आओर भाय अगर बिछड़ि जाइए तऽ कहीके नहि रहब परिवारके लोग एक जगह रहय ओहिसँ बढ़िके कोनो चीज नहि सभसँ बड़ी बात राम लक्ष्मणके जोड़ी बनल रहय यानि भाय भाय हमेशा साथ रहय जहिना भाई प्रेम भ्रातृ प्रेम भरत जी रामजी लक्ष्मणजी शत्रुघ्नसभ भाय मिलके रहल आओर दुनियामे भगवान छथिन ही ओहिना हर घरके चाही कि हर भाय मिलके रहय हर भाई प्रेम करय चाहे जे भी हो